ابھی کے دور میں واٹسپ فیسبک اسٹاگرام اور یوٹیوب گوگل کروم یہ سب زیادہ چلتا ہے سب زیادہ چلتا ہے ابھی کے دور میں اسٹاگڑام جس پہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے منورنجن بھی ہو جاتا ہے جس سے دیکھا جائے تو جیسے چیٹنگ وغیرہ کرنا ہو تو وہ بھی کر لو اور سب سے اچھا ابھی ابھی سب سے زیادہ چل رہا ہے تو اسٹاگرام ہی چل رہا ہے واٹسپ پہ بھی ہوتا ہے کہیں پہ بات کرا تو جیسے ایمو ہے جو باہر دیش سے مامو وغیرہ ہے اس سے بات کرنے میں ایمو سے بات ہوتا ہے واٹسپ پہ بہت کم بات کرتے ہیں اور ایمو ٹھیک رہتا ہے تھوڑا بھاری ایپ ہے مگر چلتا ہے اچھا خاصا چلانے میں اچھا بھی لگتا ہے اور واٹسپ تو آپ جانتے ہی ہیں واٹسپ پہ گھر والے سے جس سے رشتتے دار سے ویڈیو کال وغیرہ بات کرنا ہو اور یوٹیوب سے تو دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اس کونا میں ہو یا اس کونا میں ہو ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ جیسے وغیرہ کو کامیڈی وغیرہ دیکھنا تو وہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے اور ابو کو سماچار وغیرہ سننا رہتا ہے تو یوٹیوب بہت ہی فائدہ چیز ہے یٹیوب دیا ہے تو بہت فائدہ بھی اٹھاتے اس سے فیسبک تو ہے فیسبک سے دنیاداری کو دیکھنا وغیرہ ہے اور کہیں گھومنے وغیرہ جانا ہے تو یہ بھی سب ٹھیک رہتا ہے اور کروم سے اجکیشن والا ایپ پہ کروم پہ وہ بھی ٹھیک رہتا ہے کہیں معلوم نہ ہو تو اس کو بھی معلوم کر لیں جانکاری مل جاتا ہے اس سے یہ بڑی فائدہ ہوتا ہے ایپ نکلا تو بڑی فائدہ ہے